हँ तबियत हमसभ दरभङ्गा जाइत छी तऽ दरभङ्गा जे गेलहुँ तऽ ओतऽ से डॉक्टरसँ देखेलहुँ डॉक्टरसँ देखायकऽ डॉक्टर जे कहलक ई अथी करै लऽ की नाम छै जाँच करै लऽ तऽ खून जाँच करेलहुँ तऽ पेशाब जाँच करेलहुँ अल्ट्रासाउण्ड करेलहुँ तखन अहाँकऽ अथी करेलहुँ की नाम छियै की कहैत छै ओकरा बिसैरो जाइत छियै तऽ से करेलहुँ करायकऽ तहन फेर डॉक्टर कऽ पास गेलौ रिपोर्ट लऽ कऽ रिपोर्ट लऽ कऽ गेलहुँ तहन फेर डॉक्टर रिपोर्ट देखि कऽ तकर बाद फेर दबाइ देलक दबाइ दोकानसँ फेर दबाइ लेलहुँ तहन भरि भरि दिन हमरा सभक टाइम लागि जाइए दरभङ्गा जाइमे अबैमे तखन ओतऽसँ अबैत छी तहन अपना घर पर एलहुँ घर पर एलहुँ तहन फेर अपन खाना पीना बनेलाक बाद सभटा दबाइ सभ खाइत छी महिना दिन पर पन्द्रह दिन पर ई दरभङ्गा कऽ रनिँग रहैए जाइ अबै कऽ की करब बिमारीसँ हमसभ लाचार छी वृद्धा अबस्थामे तऽ छुछे बिमारिये भऽ जाइत छै लोक कऽ ताहि दुआरेसँ दरभङ्गा हर हमेशा जाय पड़ैए जाइत छी अबैत छी दबाइ दुआरऽ गेलहुँ फेर एक महिनामे अल्ट्रेसाउण्ड कयलक तऽ एक महिनामे से अहाँक दबाइए देलक फेर महिना दिनका बाद बजबैयऽ तऽ फेर जाइत छी तहन फेर दबाइ आनैत छी तऽ हमरा सभकऽ दरभङ्गा कऽ चक्कर ओहिमे लागैए जे हर हमेशा बेसी काल दबाइए चक्करमे जाइ छी अबैत छी आओर की कहब बीमारी तऽ परेशान कयने छै लोक कऽ ओहि चक्करमे बेसी दरभङ्गा जाइत छी अबैत छी दबाइ लेलहुँ आ फेर दबाइ लऽ कऽ अपना घर एलहुँ फेर टाइमसँ अपन दबाइ खाइत छी आ दबाइ खाय कऽ अपन रहैत छी